कुझु ॾींहुं अॻु मां मुंहिंजी साहेड़ीअ सां गॾु ॿिए नंबर घर घर जे लाइ चादरु वठण वई हुयमि ते हुते चादरु उहो हिक ते हिकु फिरी हुई त मुंहिंजी साहेड़ी मूंखे चयो त हल त वठूं था असां त ऐं इहे रोमन कंपनीअ जी हुई त हुन चयो मुंहिंजी साहेड़ीअ त इहा ॾाढी हिन कंपनी जूं जाम शइ सुठी हूंदी आहे ऐं वणंदड़ हूंदी आहे त मां हिकु चादरु हुते पसंदि कई त हुन जी जेका प्रिंट हुई उहा बि ॾाढी मूंखे वणी ऐं मुंहिंजे पसंदीअ जो कलर बि मिलियो पर जॾहिं उहा वरिती ऐं अठनि ॾींहंनि खां पोइ जॾहिं मां मुंहिंजे घर महिमान आया रोटीअ ते त मां उहा विछाई त ॾाढी सभिनि खे वणे पई ऐं सभिनि जाम मुंहिंजी तारीफ़ हुन चादर जी ॾाढी तारीफ़ कई ऐं ॾाढी सॉफ्ट मुलायम ऐं नरम हुई हुननि खे वेहण में बि हिन ते चादर ते मज़ो पियो अचे जाम सुठो पियो लॻे सभिनि खे पर अठनि ॾींहंनि खां पोइ जॾहिं मां उहा चादरु धोती त हुन जी प्रिंट बि मिटजी वई ऐं उहो कपिड़ो बि कुतिरि कुतिरि थी वियो ऐं चादर जो जेको कपिड़ो हो सुसी वियो ऐं कलर बि फिटी वियो बाबा अॻिते इएं सोचिजे ई न सस्ती शइ वठजे ई न हिक ते हिकु फ्री ई लालच में मां बि इहा वठी आयमि खणी पर भले अॻिते थोरी महांगी वठजे सस्ती न वठजे जेका शइ शइ सुठी मिले ऐं ॾाढी सुठी ऐं वणंदड़ हुजे